ہندوستان میں جو آب و ہوا ہے وہ باقی ملکوں کے حساب سے زیادہ صاف ستھری ہے زیادہ اسٹرانگ ہے کیوں کہ یہاں پہ ایسا ہے نا باقی ملکوں کے حساب سے یہاں زیادہ ہریالی زیادہ پیڑ پودے زیادہ ہیں تو اس کی وجہ سے نا جو جلوائیو ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے کیوں کہ یہاں پہ اپنے نا ہم لوگوں کو سب کو پتا ہی ہے جگہ جگہ پہ پیڑ پودے لگے ہوتے ہیں اتنا دھواں اتنا گندگی اتنا ڈسٹ ہے نہیں انڈیا میں تو باقی ملکوں میں ہیں وہاں بھی ان کا پتا ہوگا اور ہمیں اپنے دیش کا پتا ہے یہاں ہمارے دیش میں بہت جیادہ آب و ہوا بہت زیادہ صاف ستھری ہے جس سے کے بیچ میں ہم رہتے ہیں کیوں کہ ہم اتنا بیمار نہیں پڑتے ہمیں فلو بھی ہوتا تو وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا وہ معمولی دوچار دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ یہاں کی جو آب و ہوا ہے اور آب و ہوا بہت زیادہ صاف ستھری ہے اتنی زیادہ زہریلی ہے نہیں بہت ہی اور اتنی یہ بھی نہیں ہے کہ ہاں بہار نکلنا پڑتا ہے تو کھلی فیس کور کر کے ہی نہیں وہ خود صاف ستھری ہے